جی ہاں میں نے ایک چینل بنایا تھا یوٹیوب پہ کھانے کا تو اس پہ میں نے ریسیپی بنائی تھی میکرونی کی تو میں نے میکرونی بنانے کے لیے پہلے میکرونی کو ابال لیا پھر تیل چڑھایا پھر میں نے اس میں پیاز ڈالا پھر جب پیاز لال ہو گیا تو اس میں ٹماٹر اور مرچا ڈال دیا پھر اس کو لال ہونے دیا پھر میکرونی جب وہ لال ہو گیا تو اس میں میں نے میکرونی ڈال دیا جو ابلی ہوئی تھی میکرونی وہ ڈال دیا میں نے پھر اس کو تھوڑی دیر چلایا پھر اس میں مرچا پاؤڈر نمک پاؤڈر ڈال دیا پھر اس کو تھوڑی دیر چلایا ہم نے میگی مسالہ بھی ڈال پھر اس کے بعد میں نے میگی مسالہ ڈال دیا اس کے بعد گیس کو بند کر دیا میری میکرونی تیار ہو گئی تھی اسی طرح میں نے ہم نے بہت ویڈیو بنا کے ڈالی ہے یوٹیوب پہ اور بہت سے بہت سے طریقے کے بھی ڈالے ہم نے بہت سے پکوان پکوان ہم لوگوں نے ڈالے ہیں یوٹیوب چینل پہ